جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اور جو ہے سب سے زیادہ بچے کو فائدہ جو دیتا ہے اس کی ماں کا دودھ دیتا ہے اس کے صاف صفائی کا خیال رکھنا بچے کو کسی چیز سے تکلیف نہ ہو بچے کو اونچا آواز سے بولنا نہیں ہیں نا اسی اس کے صاف ستھرائی کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے سب سے زیادہ ضروری اس کی ماں کا دودھ ہوتا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا بچہ تندرستی رہے گا اس کے اندر جو ہے اور جو ہے بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت ہوتی رہے گی اسی لیے بچہ کو بہت ضروری ہے ماں کا دودھ دینا اور جو ہے اس کے کھانے پینے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے بچے کو دودھ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اور جو ہے اس کے سونے کے لیے انتظام کرے اے نا کسی جانور سے یا کسی چیز سے اس کو تکلیف نہ ہو بچے ہمارا سواستھ کیسے رہے اور جو ہے کسی بیکٹیریا سے کسی ان کسی چیز سے اس کو انفیکشن نہ ہو اس کو جو ہے اگر ڈبہ والا دودھ ہے تو اس کا بھی اس کا صحیح سے صاف ستھرائی کا حفاظت کرے اس کا ڈھکن وغیرہ کو اچھے سے رکھے کہ بیکٹیریا پیدا نہ ہو اس کے بنیاد پہ جب بچے کی صحت تندرستی بنی رہے گی اور بچہ جو ہے آنے والے سمے میں اسٹرانگ اندر سے مضبوط ہوغا اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اس کو ماں کے دودھ میں ہی ہوتا ہے اسی لیے ہر بچے کو ماں کے دودھ پینا بہت ضروری ہے اور بچہ کو اسٹرانگ رہے گا بچے کے دماغ بچے کے صحت بچے کے تندرستی کے لیے اس کا خیال رکھیں